ہیلو گڈ ایوننگ ہاں بولو اچھا تو بک تو بک تو آپ کو وہ ملے گی وہ لائبریری آ جائیے آپ فورتھ فلور پہ ہاں تو وہ وہ آپ کو ادھر ہی ادھر سائڈ میں جو سارے ڈسس نمبر سے لگے ہوئے ہیں گیارہ بارہ تیرہ ایسے کر کے تو اسی میں وہ بہت ساری بک ہے بینکنگ سے ریلیٹیڈ تو وہ ہاں اگر نہیں ملے گی اور کوئی ایسا وہ رہا ہاں ہاں میں میں وہیں پہ رہوں گا اگر نہیں ملے گی تو پھر آپ کال کر لینا یا پھر میں بتا دوں گا کہاں ملے گی کیسے میں میں میں صبح سے نہیں نہیں میں صبح نو بجے سے ہوتا ہوں پھر میں ساڑھے بارہ تک چلا جاتا ہوں بریک ٹائم لنچ ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ڈیڑھ بجے کے بعد آتا ہوں پھر شام تک رہتا ہوں تو ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں آ جائیے آپ تو مل جائے گی بکس بینکنگ سے ریلیٹیڈ اور نہیں نہیں نہیں چار چارج وغیرہ نہیں وہ اگر ایسا رہتا ہے کہ اس کی دس روپے فیس رہتی ہے بس پھر اس کے بعد آپ بیٹھیے آرام سے پڑھیے بک لے کر جہاں ہم وہ اندر تو تو نہیں ہاں باہر باہر لے کر جانے ہوگئے تو پھر وہاں پہ مطلب پورا وہ ڈیٹیل دینے پڑے گی آپ کو کہ مطلب باہر لے کر جا رہے ہوں پھر آپ کے ہاں پھر وہ آپ کے پورا وہ اس پہ اسٹمپ لگے گا اور کوئی وہ اگر ہاں اگر اور کوئی وہ چاہیے تو پھر بہت ساری کتابیں لائبریری میں جی ہاں ہاں تو ہاں ہاں وہ ساری بکیں اویلیبل ہے وہ مل مل جائے گی اس کی کوئی وہ نہیں ہے تو آپ آ جائیے پھر آپ آ جائیے اگر میں جس ٹائم رہتا ہوں اس ٹائم اگر میں رہوں گا تو پھر میں آپ کو لے کر جا کے کروا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر